दर्यांक धरिल्लें नुस्तें आमी बाजाराक व्हरून विकतात जर तें बारीक आसत तर आमी काणकोणा बाजारांकच विकतात आनी जर मोटें नुस्तें मेळ्यार मडगांवा सारक्यां मोठ्या बाजारांक व्हरून विकतात आमकां ना जाल्यार कारवारा सारक्यां पयसल्या गांवांक व्हरून विकतात आनी आमकां मोठो बाजार म्हणल्यार लागीचो बाजार म्हणल्यार आमकां मडगांव